हँ हेलो प्रणाम करैत छी हँ एगो कनि बढ़िआँ गाना एगो गाबि कऽ साओनके मधुश्राओणी पञ्चमीके बरसातिके एहि सभके से कहूँ नहि हम ओतेक नहि बुझैत रहैत छियै से अहाँ कहूँ मैथिलीमे जे होइत छै से सभ कहूँ मैथिलीके की सभ भेलै हँ हमरो सभकऽ होइया मधुश्राओणी पहिने सभसँ पहिने होइया बरसाति तहिके बाद मधुश्राओणी होइया तऽ पञ्चमी होइया पञ्चमीके बाद मधुश्राओणी होइया टेमी पड़ैया तृतीयाके आइ हँ हँ हँ

हँ आ ताहिके बाद

हँ हँ हँ

हँ अच्छा हँ आ ई भऽ गेलनि आब छठिके बारेमे कहथि हँ

हँ पूजा हँ अहाँ से मिलै ला आएब ने तऽ हमरा बता देब हँ हँ हमरा घर पर